भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होली दिवाली रक्षाबंधन दशहरा ये सब त्यौहार मनाया जाते हैं और असम भारत असम में तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है केरल में ओरंग मनाया जाता है पंजाब साइड में बैसाखी और यह त्यौहार मनाया जाते जो फ़सलों की कटाई के समय मनाया जाता है और छुट्टियों की बात करें तो हमारे भारत में जैसे हर त्यौहार के हिसाब से कुछ छुट्टी पड़ती है लेकिन सबसे बड़ी छुट्टियाँ गर्मी की होती है और सर्दियों की भी छुट्टियाँ होती है जिसमें सब लोग अपने अपने तरीके से उस छुट्टियाँ का इंजॉय करते हैं कोई बाहर फ़ेमली के साथ घूमने जाते हैं कुछ बच्चे होते जो अपने ननिहाल जाकर वो छुट्टियाँ मनाते हैं कुछ लोग होते जो अपनी फैमिली के साथ ही कहीं एक जगह चले जाते हैं और सब साथ में रहके छुट्टियाँ मनाते हैं तो यह सब का छुट्टियाँ मनाने का अपना अपना तरीका है और त्योहार मनाने का भी सब राज्यों में अलग अलग तरह से त्योहार मनाए जाते हैं